हम लोग पेड़ लगाते हैं पेड़ लगाते हैं आम का पेड़ आम का पेड़ कटहल का पेड़ पपीता का पेड़

नीम्बू का पेड़ केले का पेड़ ए सब कुछ का पेड़ लगाते हैं और उसको लगाने के बाद में उसको शाम सुबह पानी डालते हैं और उस को मट्टी चढ़ाते हैं उसको फिर उसको दवा भी छिड़कते हैं फिर वो फलने लगता है औ फर जाता है तो फलने के बाद में भी हम लोग उस पर दवा डालते हैं उसको देख भाल करते हैं करने के बाद में वो तोड़ते हैं उसको थोड़ा घर पर भी खाते हैं जो बी सी होता है उसको बाज़ार में भी दे देते हैं और कोई भी अगल बगल भी है तो उसको दे देते हैं

केला भी लगाते हैं केला का भी पेड़ होता है जब वो फलता है तो उसको भी काट कर फिर उसको पकाते हैं पका कर फिर उसको बाज़ार में देते हैं घर पर भी खाते हैं और हम लोग फूल भी लगाते हैं फूल गेंदा का फूल लगाते हैं गुलाब का फूल लगाते हैं ये सब फूल लगाते हैं फूल को भी दोनों सुबह शाम पानी देते हैं जब वो फूलता है तो हम लोग घर पर भी पूजा के लिए तोड़ते हैं और अगल बगल का भी लोग तोड़ कर ले जाते हैं उसका तोड़ कर भगवान के लिए माला भी बनाते हैं और जो बेसी होता है बाज़ार भी जाता है

यही सब हम लोग अमरूद का भी पेड़ लगाते हैं अमरूद काे भी सुबह शाम पानी देती हैं उनको भी वो भी फलता है वो भी हम लोग खाते हैं और बेसी होता है बाज़ार भी देते हैं और ये नीम्बू का पेड़ भी लगाते हैं नीम्बू भी फलता है उसको भी खाते हैं और बेसी होता है तो वो भी बाज़ार दे देते हैं जामुन का भी पेड़ लगाते हैं जामुन भी फलता है उसको भी जब पक जाती है तो वो भी हम लोग तोड़ते हैं तोड़ कर कुछ घर पर आदमी खाते हैं कुछ बाज़ार भी दे देते हैं कुछ अगल बगल में देते हैं और कटहल भी फलता है और कटहल का भी तोड़ कर सब्जी भी बनाते हैं सब्ज़ी भी बनाते हैं और सब्ज़ी के बाद में भी वो पकता भी है पकने पर भी खाते हैं सब लोग